بھارت میں صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کا معیار مختلف علاقوں شہری قصبوں اور شہروں میں مختلف ہوتا ہے یہ فرق خاص طور پر بڑے شہروں اور دہی علاقوں میں زیادہ نمایا ہوتا ہے شہری علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال ترقی یافتہ طبی سہولتیں بڑے شہروں میں ترقی یافتہ طبی سہولتیں موجود ہوتی ہیں جیسے کہ جدید ہسپتال کلینکس تخصص علاج شہری علاقوں میں ماہر ڈاکٹروں اور تخصصی علاج کی سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں جیسے کارڈیولوجی نیورولوجی اور آنکولوجی آسان رسائی شہروں میں صحت کی سہولتوں تک انسان رسائی ہوتی ہے کیونکہ ہسپتال اور کلینکس قریب ہوتے ہیں اور پبلک ٹرانسپوٹ بھی موجود ہوتا ہے جدید ٹیکنالوجی شہری علاقوں کے ہسپتال جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوتے ہیں جس کی بدولت بیماریوں کی تشخیص اور علاج بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے چیلنجز بھیڑ بھاڑ شہری ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھیڑ بھاڑ اور انتظار کا وقت بڑھ جاتا ہے مہنگائی بڑے شہروں میں علاج مہنگا ہو سکتا ہے جو کہ عام آدمی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے دیہی علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال لوکل ڈاکٹر دیہی علاقوں میں لوکل ڈاکٹروں اور صحت کے مراکز کی وجہ سے لوگوں کو بنیادی صحت کی سہولتیں میسر ہوتی ہیں قریبی تعلقات دیہی علاقوں میں ڈاکٹروں اور مریضوں کے درمیان قریبی تعلقات ہوتے ہیں جس سے مریض زیادہ اعتماد محسوس کرتے ہیں چیلنجز محدود سہولتیں دہی علاقوں میں صحت کی سہولتیں محدود ہوتی ہیں اور اکثر ہسپتال اور کلینکس جدید آلات اور ماہر ڈاکٹروں سے محروم ہوتے ہیں طبی عملہ کی کمی دیہی علاقوں میں اکثر طبی عملے کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو معیاری علاج نہیں مل پاتا طبی تعلیم کی کمی دیہی علاقوں میں صحت کی تعلیم کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں آگاہی کم ہوتی ہے دوری اور رسائی کا مسئلہ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولتیں دور دراز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کو ہسپتال تک پہنچنے میں مشکلات پیش آتی ہیں مجموعی موازنہ شہری علاقوں میں صحت کی سہولتیں بہتر اور جدید ہوتی ہیں لیکن مہنگائی اور بھیڑ بھاڑ جیسے چیلنجز بھی موجود ہیں دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کی سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں لیکن ماہر ڈاکٹروں جدید آلات اور طبی عملے کی کمی کی وجہ سے معیاری علاج کی فراہمی میں مشکلات پیش آتی ہیں حکومت اور مختلف تنظیموں کی طرف سے دیہی علاقوں میں صحت کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں جیسے کہ موبائل کلینکس ٹیلی میڈیسن اور صحت کی تعلیم کے پروگرام ان اقدامات کی بدولت دہی علاقوں میں صحت کی سہولتوں میں بہتری کے توقع کی جا سکتی ہے